میں نے حال ہی میں ابھی ایک موبائل خریدا ہے جو کہ سیمسنگ کمپنی کا ہے اور موبائل کا سیریز جو ہے ایف بائیس ہے موبائل کا لُک بہت ہی شاندار ہے بیٹری پک اپ بہت اچھی ہے کیمرہ کی کوالیٹی بہت ہی عمدہ ہے اور پکچر کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے آپ زوم جتنا چاہے کر سکتے ہیں پکچر کی کوالیٹی میں کمی نہیں آتی ہے اور بیٹری پک اپ اچھی ہونے کی وجہ سے بار بار چارجنگ کرنے کے جھنجھٹ سے آپ فری ہو جاتے ہیں اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ یہ موبائل ضرور خریدیں اور استعمال کر کے اپنا ریویوز ضرور دیں